मधुबनीमे संस्कृत कॉलेज अछि पढ़ाइमे पढ़ाइ बढ़िआँ भऽ रहल छै कोनो पढ़ाइमे दिक्कत नहि आओर हमर घरमे हमरा तीन टा बच्चा छथि तऽ बेटी छथि प्रीति ओ आर्ट्ससँ पढ़ैत छथि ठीक पढ़ैत छथि आओर जे छै से जेठ बालक छथि गोविन्द किशोर झा ओ अहाँकेँ दरभङ्गा युनिवर्सिटीसँ से करैत छथि पी एच डी आ सरिसब पाही संस्कृत कॉलेजसँ माधव किशोर झा शास्त्री मिथिला सेना जिला अध्यक्ष छथि हुनका शास्त्री एहि बेर संस्कृतमे फाइनल छैन्ह ओ जे ज्योतिषसँ ओ पढ़ैत छथि ई बच्चासभ छथि जमाए छथि जमाए हमर अलीगढ़ यूनिवर्सिटीसँ पढ़ैत छथि हुनको बी एस सी एहि बेर फाइनल हेतैन तऽ बच्चा छथि नातिन सातम वर्ष शुरू भेलनि हेँ ओ सरकारीसँ दूसरीमे छथि प्राइवेटोसँ हुनका पढ़बैत छियनि किछु बढ़िआँ पढ़ैके लेल तऽ ओ प्राइवेटोसँ पढ़ैत छथि